मुंहिंजे राइ में त योग शुरू करण जी सही उमिरि जॾहिं खां ॿार हलणु चलणु चालू करे त इनजी माउ ऐं पीउ जो कमु आहे त उनखे योगा सेखारणु चालू कनि योगा करणु चालू कनि या कंहिं ट्रेनिंग सेंटर ते मोकिलीनि जीअं उहो ॿार नंढे हूंदे खां ई योगा करण चालू करे त जीअं वॾो थींदो तीअं उन खे अभ्यास सुठो ऐं पक्को थी वेंदो उहो माहिरु थी वेंदो ऐं उन जे जीवन में इहा हिकिड़ी सुठी आदत पइजी वेंदी योगा करण जी त उन सां छा फ़ाइदो पवंदो उन जे जीवन में त हुन जो जीवन बिना कंहिं रोग जे निरोगी रहंदो मन का हुन खे तकलीफ़ न ईंदी ऐं हमेशह स्फ़ूर्ती महिसूसु कंदो ऐं योगा करण सां उमिरि बि वॾी थींदी आहे ॿुढापो जल्दी न ईंदो आहे हिन में योगा में एतिरा फ़ाइदा आहिनि टाइम ते बुख बि लॻंदी आहे टाइम ते निंड बि ईंदी आहे टाइम ते स साईं पंहिंजो सभु जेको बि आहे निवृत्त थी सघंदो आहे माण्हू योगा में एतिरा फ़ाइदा आहिनि असांजो जीवन जहिड़ो ख़ुशहाल थी वेंदो आहे ईअं योगा करण सां